आङो माखासे एक्टर एक्ट्रिसफोरनि फाव खालायनाय एबा एक्टिंफोरखौ आङो नायनो मोजां मोनो आरो बिसोरनि सावगारिफोरखौ जेनबा देलायनाय आरिफोरखौ आङो माने बिसोरखौहाय मोजां नुयो आरो ना बिसोरनि पिक्सारफोरखौ एबा फट'फोरखौ आङो नायो आरो बिसोरनि एक्टिं जेन'बा एलबामा माबोरै एक्टिं खालामदों एबा मेथाइफोरजोंहाय माबोरै बिसोरो एक्टिंफोरखौ खालामदों बेफोरखौ आं नायनो मोजां मोनो जेन'बा फिल्मफोराव गाबनाय मिनिनाय रंजानाय आरो बेफोरबायदिनो फेस्ला राव बुंनाय बेफोरखौहाय आङो बिसोरनि एक्टिंफोरखौ आङो मोजां मोनो जेरैहाय जोङो कमिडिफ्रावहाय शर्ट भिडिय' एबा शर्ट फिल्मफोरावहाय जोङो बांसिनै कमिडिखौहाय मोजां मोनो मानो होनोब्ला फेस्ला रावफोरखौहाय मोजां मोनो आरो दा बिसोरनि बुंनाय जेनबा बुंफ्लानाय गाबफ्लानाय रायफ्लानाय बेफोरबायदि फेस्ला रावफोरखौहाय आङो साबसिन मोजां मोनो आरो बिसोरनि शर्ट मुभि एबा शर्ट स्टरि बेफोरबायदि लिरनानै दिहुननायफोरखौहाय आङो बांसिनैहाय नायनाय जायो